जों गोदो गोदायनिफ्रायनो अराव संनानै जाबोबाय संनानै जाबोबाय बे अथनिजों हाया ओंख्रि गोथावआ गेसनि थावआहाय जों बुरिलाय लांबाय अथनाव बनाव संनानै जानाया नाबो संनो हायो थेमेथ'बो सावनो हायो बाथोन सिफ्लेना जानो हायो जा गोथाव जायो अथनियासो दानेसो गेस नांगौनो मा नांगौनो गेसनो मोजां नोङाथ' ओमफ्राय एखेबारे बाथोन बाला एखेबारे अथनाव अथनावहाय जा मोजां दाने गेसावलाय मायथो सावजायो बाथोन बुथोन गैया बे माबाखौनो अथसो सुलाय लायबावनांगौसो आरो अथनावनो साबसिन ओंखाम ओंख्रै थेमेथ' संब्लाबो अथनावसो साबसिन ना बेदर संब्लाबो अथनावनो साबसिन